हलो मयूर रैस्टोरेंट मां ॻाल्हायो पिया मां नायरा सुमनानी ॻाल्हायां पई मां तव्हांखे हींअर ऑडर ॾिनो हुयो अम पाव भाॼी ॾिनी हुई ऐं न मैसूर डोसे जो ऑडर ॾिनो हुयो जेको तव्हां मुंहिंजे घर ते ग़लति डिलिवर कयो आहे उनजी जॻह ते चाइनीज़ मंचुरीयन अची विया आहिनि जेका मूं ऑडर कोन कया हुआ अने टाइम बि जाम लॻो आहे त हाणे तव्हां कमु कयो तव्हां अची तव्हांजो ऑडर जेको हुजे उहो खणी वञो चाइनीज़ वारो जंहिजो हुजे उनखे ॾई छॾियो ऐं मुंहिंजो जेको ऑडर आहे न उहा तव्हां कैंसिल करे छॾियो हाणे मूंखे कोई ऑडर लिखाइणो कोन्हे असां ॿिए हंधि ऑडर करे वरितो आहे